یوٹوب پر کھانے کی ترکیب کے بہت سارے چینلس ہیں ان میں سے میرا پسندیدہ چینل جو ہے سنجیو کپور کا ہے سنجیو کپور جو ہے ایک بہت بہترین کھانا بنانے کے لیے بنیادی ترکیبیں اور تکنیکیں استعمال کرتے ہیں وہ ایک ماہر باورچی ہیں اور ان کے پاس کھانے کو مزیدار اور دلچسپ بنانے کا ایک راز ہے جو ان کی ویڈیو میں پتا چل جاتا ہے مختلف قسم کے کھانے بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں سنجیو کپور مختلف قسم کے کھانے بنانے میں مہارت رکھتے ہیں بشمول ہندوستانی مغربی اور بین الاقوامی کھانے ان کی ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف قسم کھانے بنانے کے طریقہ بہت سارے الگ الگ ہیں